हमरा ओला ऑटो बुक करबाक अछि तैं लेलहुॅं हम ड्राइवर सँ पूछबनि जे अहाँ कते काल मे आएब एहिके एतए जेनाकी टेम्पू सब भाड़ा अतए बड बेसी लए लै छै ताहि दुआरे ओला ऊबर सब जे छै से अहाँके सस्ता मे पहुँचबै छै ओकर मतलब ओकर कम्पैरिजनमे जते अहाँके ऑटो वला सब लेत एतए अहाँके लूट पाट मचल छै किएकि एतए छै बहुत कम वला टेम्पू वला ताहि दुआरे ओसब बेसी लिअ लगलै ताहि दुआरे की भेलै जे हम ओला ऊबर बुक करए चाहै छी किएकी ओ ओला ऊबरमे बहुत रास गाड़ी छै तऽ ओ अहाँके ओहि हिसाब सँ कम लेत तऽ एलहुॅं हम ओतए जाय चाहै छी मधुबनी जेबाक जाय चाहै छी लोहना से लोहना सँ मधुबनी करीब चालीस किलोमीटर छै ओहि हिसाब सँ हमरा कहु हम ड्राइवर सँ पूछए चाहै छियनि जे अहाँके कते रुपैआ लेब हमरा किएकी टेम्पू वला तऽ हमरा कहि रहल अछि जे हम पन्द्रह सए मे पहुँचा देब ओहि हिसाब सँ अहाँ अगर ओकर मुकाबले अहाँ अगर सस्ता हेबै तऽ हम एहि सँ जाएब आओर अहाँमे जेनाकी सेफ्टीके गारेन्टी छै ताहि दुआरे हम अहाँके ओला ऊबर सेलेक्ट करै वला छी ताहि दुआरे ओला हमरा नीक लागल